योगा करण सां प्रभुअ जो ध्यानु लॻंदो आहे ऐं मनु स्थर रहींदो आहे योगा करण सां ॾाढनि तारीक़नि जूं बीमारियूं ठीकु थींदियूं आहिनि शरीर में फुर्ती बि ईंदी आहे सत्संग में वञो त योग जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि योग शरीर जे लाइ ॾाढो लाभदायक हूंदो आहे वॾियूं वॾियूं बीमारियूं इन्हनि सां ठीकु थींदियूं आहिनि घुटननि जो सूर बि लही वेंदो आहे शरीर में फुर्ती ईंदी आहे अखियुनि जी रोशनी वधी वेंदी आहे जंहिंजे करे चश्मो कॾहिं बि न लॻंदो आहे इन खां सवाइ योगा करण सां शरीर में बीपीअ जी बि शिकायत न थींदी आहे इन सां वॾियूं वॾियूं बीमारियूं ठीकु थींदियूं आहिनि इन करे योगा करणु ॾाढी ज़रूरी ऐं लाभदायक हूंदी आहे योगा रोज़ु करणु खपे